पांच हजार तिनशे त्रेसट चोवऱ्याण्णव हजार आठशे चार पासठ हजार आठशे पंचेचाळीस चवऱ्याण्णव हजार दोनशे बाव्वन चार हजार सशे एकसट